किते म्हणटा घट मरे घट घट

आरे खूब दीस जाले मेळुना मरे हय आमचे बोय्ज कोण मेळुंक ना हय नी

लास्ट टायम गेल्ले तशे या मरे लास्ट टायम आमी हांगा आमलोर गेल्ले पळय तशे या मरे

बरें बर सांद्रेम आतां बोय उदक आसचेना मरे आनी आतां बिचार बिचार या हय एक काम करया बरे घेवया आनी बिचार या कळ्ळे न्ही बरे न्हावया हय रे बी एक बी बिचार या खंयचाय हांगा एक बीच पयला एक वास्को एक बरो बीच आसा किये रे हॉलैंड बीच काय कीत तरी ना हॉलैंड हॉलैंड हॉलैंड बीच म्हूण आसा थंय या मरे आनी बॉल बी व्हरया आनी अ चे कार्डस बॉल जयाक सांगया टॅन्ट हाड म्हूण रातचें पयली सांचे खेळया सुशेगात खेळया आनी मागीर रातचे इ बरे न्हावया बीन सांचे जेवया थंयच एक बारबीक्यू व्हरुया मरे आनी थंय चिकन बिकन भाजून खांवया आनी रातचे मागीर थंयच नायट स्टे मारया बीचारूच हा स्पिकर हाड स्पिक हा हय हय काराओके जाय तें करया बिजली बिजली हय हय हय हय तूं ते स्कुलांतल्या फ्रेंडाक तूं सांग हांव ह्ये बॉयजांक सांगता कॉलेजींतल्या वयतले गाडी गाबा दोन तीन गाड दोन गाडयो करया

हय तर तशे जाल्यार खूब जाणांक आपोवचे पडटले तर बरें बरें हांव विचार बरें हांव विचारतां तेंका मागीर सांगता तुका सगळ्यांक सांगूक जाय चल बरें बरें